हिक महीनो अॻु मां गोआ वियो हुयमि मुंहिंजे दोस्त जी शादीअ करे हिक मुंहिंजो बचपन जो दोस्तु आहे जो रहंदो त मुंहिंजे पासे में आहे बचपन खां पर उन जेकी शादी थी त उन गोआ में रखी जीअं अॼकल्ह आहे माण्हूं ॿिए ॿिए शहर में वॾी वॾी शादियूं कनि था त उन मूंखे बि घुरायो हुई ऐं मां बि वियमि जाम मजो कयो उते जीअं उन मुंहिंजे लाइ हवाई जहाज जी टिकटू मोकिली हुइयूं ऐं होटल रूम रखिया हुअईं त मां हितां सुबुहु उथियमि ऐं हवाई जहाज में वियमि हुता जाम सुठी होटल कई हुईं जाम वॾी ऐं मुंहिंजे लाइ हिकु अलॻि सां कमिरो रखियो हुअईं त मां हुते वियमि उन अलॻि अलॻि फंक्शंस रखाइयूं उन अलॻि ॾींहंनि ते हुते मां चारि ॾींहं रहियमि आख़रीं चौथे ॾींहुं ते शादी में जाम मजो कयो हुनखां पोइ राति जे सुम्हीं करे सुबुहु वरी हवाई जहाज मां पंहिंजे घरु वापिस हली आयमि